तीवण ओ तीवण खां मूं सिखियो की ॾाढो ॾुखियो हो छो त पहिरीं वॾु कुट करिणी पवे धोइणो पवंदो आहे ॿ चारि पाणिनि मां ऐं पोइ सिॼाइणो पवंदो आहे ऐं उनमें जेका मसाला त पवनि न हूअ बि ॾाढा ॾुखिया आहिनि भुगणा सेअणा पोइ वरी बसर कटियूं प दाॻ पचायूं भुगियूं तीवण खे सिटियूं लॻायूं ॿ टे ॿ टे गरे पोइ पा खाऊं पर इन मां बि मूं एॾो सिखियो की भले ॾुखियो हुओ पर छा कॾहिं के महिनतु करण पुॼंदी आहे पर पंहिंजे घर वारनि खे हूअ वणे न शइ त तव्हांखे रीपीट करण जो बि मन थींदो आहे ऐं छा कॾहिं मूं तीवण कयो न त ॾाढो जाम वणियो सभिनि खे ऐं टेस्टी लॻो सभिनि खे अने हिनमें देरि ॾाढी लॻंदी आहे छो त भई भुगी भुगी भुगी मशाला विझी विझी करे ॿ टिनि पाणिनि मां धोऊं वधि कुट एॾी थी पोइ देरि लॻंदी आहे जाम देरि लॻंदी आहे छो त उनखे ॻरण में देरि लॻंदी आहे कंहिंमहिल तीवण एॾो अची वेंदो आहे त भई पंज छह सीटियूं हड़ाइणियूं पवंदियूं आहिनि ऐं कंहिंमहिल ॿ टिनि सीटीनि में ॻरी वेंदो आहे पर ॾाढो जाम टेस्टी हूंदो आहे ऐं सभिनि खे वणे नथो हूअ शइ तव्हांखे करण ते दिलि थींदी आहे ऐं पा करियूं बि ऐं खाऊं बि खारायूं बि ऐं तव्हांखे ख़ुशी बि थींदी आहे बेहदु के भई मां कयो ऐं सभिनि खे वणियो ऐं मूंखे बि वणियो ऐं पा ॿेहर बि करण जी दिलि थिए छा कॾहिं के भई तव्हांखे मन सां अने थिए संतुष्ट थिए के हा भई मुंहिंजी शइ सभिनि खे वणी बाक़ी न वणे त तव्हांखे ॾाढो हूअ थिए पर मां तीवण कयो न त ॾाढो जाम देरि लॻी पर सभिनीनि खे वणियो टेस्टी लॻो त ख़ुशी बि थी संतोष बि थियो